हेलो हांजी आप विनय पुस्तक सदन से बात कर रहे है हांजी मैंने कुछ महीनों पहले एक आपसे बुक खरीदी थी मैंने जी एस टी की किताब खरीदी थी आज से तीन चार महीने पहले मैंने पाँच सौ साठ कुछ में खरीदी थी आपसे तो मैंने आपसे तब पूछा था कि आप उसे वापस कर लेंगे क्या तो आपने मुझसे कहा था कि हाँ आप आधे आधी रात में उसको वापस कर लेंगे तो आप वो कर देंगे क्या वापस मुझे क्योंकि मुझे दूसरे लेखक की चाहिए मुझे इसकी नहीं चाहिए मुझे महाकौशल फ़ाउंडेशन की चाहिए है क्योंकि मेरे अभी परीक्षाएं हैं एक हफ्ते तो मुझे मेरे विद्यालय में विश्वविद्यालय में मुझे वो वाली किताब की ज़रूरत है इस वजह से तो आप उसे बदल लेंगे क्या लेकिन आपने मुझसे कहा था कि आप कभी भी ला देंगी मैं बदल दूँगी तो अब आप मना कर रहे हैं वो कितना आप देख लीजिए आपके पास अगर महाकौशल फ़ाउंडेशन की किताब हो तो मैं आपसे ही ले लूँगी नहीं तो आप मुझे पैसे दे दें बुक पूरी किताब अच्छे उसमें है कुछ भी गोदा वगैरह नहीं है ना पेन से ना पेंसिल से अच्छी हालत में है आप अगर उसका अमाउंट दे पाऍं तो लेकिन आपने मुझसे उस टाइम मैंने आपसे पूछा था कि मैं अगर ला दूँगी तो आप वापस कर लेंगी आप ने हाँ बोला था उस टाइम कि आप कभी भी ला दीजिएगा मैं कर लूँगी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ना क्योंकि मैंने तो आपसे पूछा था और आपने मुझे शब्द दिए थे कि आप कर लेंगी तो आपको तो अब करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे और दूसरी किताब लेनी है मेरी परीक्षा है एक हफ्ते में पर्ची रखी हुई है किताब की और उसमें लेकिन सिर्फ आपने लिख के दिया है पाँच सौ साठ और कुछ नहीं लिखा है मुझे बुक एक दो दिन में ही चाहिए लेकिन मुझे अभी ही चाहिए मेरी एक हफ्ते में परीक्षा है और मुझे वही किताब से पढ़ना है मेरे कॉलेज में वो वाली किताब लग ही नहीं रही है जी मैं कल कितने बजे तक आ जाऊँ आप कब तक मिल पाऍंगे मैं अगर अभी शाम तक आ जाऊँ छः सात तक तो आप दुकान पर मिल जाएंगे कल कितने बजे दिन में तीन बजे तक जी शुक्रिया